कार बस स्कूटर हेलीकॉप्टर टेम्पो टू व्हीलर जहाज ऑटो डमडम साइकिल रेलगाॾी बैटरी वारी गाॾी ट्रैक्टर मोटर साइकिल साइकिल स्कूटी